कोंकणी एक इंडो आर्यन कुंटुंबांतली भास अशें मानतात कि जवळ जवळ एक हजार वर्सा पोन्नी कमीत कमी श्रावणबेळगोळा जंय कुमटेश्वाराची मुर्ती आसा ताज्या पांया कडेन एक शिलालेख आसा आनी अशें मानतात की तो शिलालेख कोंकणीन आसा आनी तो एक बाराव्या शतकांतलो असो मानतात सो एक पंरपरा आसा कोंकणी बरोवपाची आनी अशें मानतात की कोंकणीन खूब साहित्य आशिल्ले पूण जेन्ना सोळ्याव्या शत शतकाचे सुरवातेक गोंयेचर पुर्तुगेजांनी कब्जो केलो तात तातुंत ज्यो कांय गजाली ताणी केल्यो तातूंत एक तांणी कोंकणी भास नश्ट करपाचो प्रस्न प्रश्न केलो प्रयत्न केलो अशें मानतात की खुबशें जे साहित्य कोंकणी भाशेंत आशिल्लें तें ताणी नश्ट केलें ओके इतलेंच न्हय कायदें केलें लोकांनी कोंकणी उलोवची न्हय लोकांनी कोंकणी बरोवची न्हय आनी अशें हे लोक जें त्याच्या प्रभावा खाला आयले ताणी आपल्या जिणेंत कोंकणी भाशेचो उपयोग करपाचो बंद केलो अशें मानताले एका तेंपार कांय लोक की कोंकणी जी भास आसा ती किर्यादांची भास म्हणजे कितें ती फकत जे बारीक जे लोक आसा जी बारीक बारीक कामां करतात ती फकत ताणी उलोवपाची आनी बाकीचे जे व्हडले लोक आसात ते पोर्तुगेज उलयताले ताजो खूब वायट परीणाम जालो की गोंयकार आपली भास खंयची तें विसरलें जवळ जवळ साडे चारशीं वर्सां पुर्तुगेंजानी राज्य केलें आनी जेन्ना हीं साडे चारशीं ह्या साडे चारशें वर्सांनी कोंकणींक कसलोच राजाश्रय लागूंक ना बाकीच्यो भाश्यो आशिल्यो ज्यो दुसऱ्यां राज्यांनी उलयाताले ताकां आश्रय लागलो जशी महाराष्ट्रान मराठी मराठा राजा आशिल्ले शिवाजी संभाजी ते त्या भाशेचो उपयोग करपाक लागले आनी ताका लागून लोकूय त्या भाशेंचो उपयोग करपाक लागले पूण ही गजाल गोंयच्या बाबतींत जाली ना पण कोंकणीक कोंकणीचो नाश करून थंय पुर्तुगेज घालपाचो यत्न जालो आनी ज्या लोकांक जेन्ना एक भास शिकोवपाक जी गरज पडली आनी ताच्या खातीर तांकां शिकिल्ले सवरिल्ले लोक लागताले त्या वेळार गोंयांत शिकिल्ले सवरिल्ले कोंकणीतले अशें कोण नाशिल्ले शेजारच्या राज्यांतल्यान ताणी अशें लोक हाडले ताका लागून मराठी भास महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत पावली आनी तिजो उपेग जावपाक लागलो आनी ह्या कारणाक लागून कांय लोक स्वताक मराठी भाशीक समजपाक लागले हाजो परीणाम फुडें वचून अशें जालो की एकोणिशें एकसश्ट वर्सा जेन्ना गोंय स्वातंत्र जाले तेन्ना कांय लोकांक अशें दिसलें की गोंयच्या वेगळ्या अस्तित्वाची गरजूच ना ओके आमी मराठी भाशीक लोक सो आमकां महाराष्ट्रांत घालपाक जाय भारतान जी राज्य आसा ओके तांचे जी रचना जी जाल्या ती भाशीक नजरेन जाल्या सो जवळ जवळ प्रत्येक राज्यांची आपली एक वेगळी भास आसा ओके सो गोंयचे वेगळी अशी वळख कांय ना आमी बिन मराठी भाशीक लोक सो आमकां महाराष्ट्रान घालपाचे पूण देवा दयेन एक ओपिनियन पोल जालो आनी ते ओपिनीयन पोलान जे लोक गोंयचे वेगळे अस्तित्व साबांळूक दवरपाक सोदताले आनी जे मानताले कि आमी वेगळे लोक आमची भास कोंकणी आमचे दायज कोंकणी आनी आमची संस्कृती कोंकणी जी बाकिच्या लोकां परस वेगळी आसा ओके ते जिखलें तांकां लागून गोंय वेगळे उरलें पूण प्रश्न थंय सुटूंक नाशिल्लो साडे चारशीं वर्सां चेपयतकीच कोंकणीन उलोवपाक लोक लजताले लेखन साहित्य खूब कमी आशिल्लें ताका लागून अशेंय लोक म्हणपाक लागले की कोंकणी एक स्वतंत्र भास न्हय ती एक बोली भास मराठीची ओके तिका वेगळे अस्तित्व ना आनी हाजी गरज हाज्या खातीर आशिल्ली की ज्या लोकांक गोंय महाराष्ट्रान घालपाचे आशिल्ले तांकां साबीत करपाचे आशिल्ले की गोंय हो एक मराठी प्रदेश सो जरी गोंयकार कोंकणी उयलताले ती कोंकणी खरी न्हय ती एक मराठीची बोली भास

ज्या लोकांनी गोंयचें दायज सांबळे ताणी ह्या खातीर खूब कश्ट घेतले आनी गोंय कोंकणी एक स्वतंत्र भास म्हण तिका मान्यताय मेळची हाज्या खातीर खूब यत्न केले आनी फुडें वचून मागीर कोंकणी भाशेक एक स्वतंत्र भास म्हण मान्यताय मेळ्ळी कोंकणीतल्यान साहित्य निर्माण जांवचे म्हणुनय खूब यत्न जाले शैणें गोंयबाबाचे नांव घेवपाक जाता अफर्कोस ही गजाल स्वातंत्र्याच्या पयलींची ओके पूण कोंकणीचे पुनिर्माण करपाक शेणैं गोंयबाबांचो व्हडलो वांटो आनी ताच्यां कडच्यान उर्जा घेवन बाकीच्या खूब लोकांनी मागीर आपलो आपले योगदान दिलें आयज गोंयान साहित्याच्या नजरेन

खुबशीं पुस्तकां वा लेखन जाता कोंकणीक एक स्वतंत्र भास म्हणून मान्यताय मेळ्ळा संविधानाच्या आठव्या परिशिश्टान गेल्या ओके सो भारताच्यो ज्यो कांय ज्यो ओफिशयल भासो म्हणून मानतात तितुनय तिजो आज आस्पाव जाता आनी गोंय जो एक संग संगप्रदेश आशिल्लो ताजें जेन्ना राज्य जाले तेन्ना त्या राज्याची ओफिशियल भास म्हणूनय कोंकणीक मान्यताय मेळ्ळी ओके आनी सगळ्यां कोंकणी लोकांन हाजो अभिनमान मानपाक जाय आयज स्कूल ते विश्व विद्यालया मेरेन कोंकणीन लोक शिकतात ओके आनी जशें एका तेंपार स्वताक कोंकणी मनीस म्हणून घेवपाक लजताले आनी कोंकणी उलोवपाक लजताले ती परीस्थिती आयज उरूंक ना पण आनीकय खूब काम करपाची गरज आसा बाकीच्या भाशांचेर इंग्सिशीचो प्रभावाक लागून तांचो जसो वापर कमी जावपाक लागलां तीय गजाल कोंकणीच्या बाबतींत जावपाक लागल्या इंग्लिशिचो मातसो अतिरेक जाता तो कमी करून आपली भास आमी वापराचेर यत्न करपाक जाय